जेकॾहिं असांजे शहर में ऐंबुलेंस जी सर्विस बराबरि न आहे त असां वटि उन्हनि जे लाइ इलाजु आहिनि ॿिया बि जीअं त सम्झो असांजे बिल्डिंग में ई पंहिंजे ई दोस्तनि खे कार आहे त कार जे रस्ते बि असां ऐं पेशेंट खे जेको आहे न हॉस्पिटल ताईं पहुंचाए सघंदा आहियूं तकिड़ो बिना कंहिं असां एंबुलेंस जे इंतजार करण जे छो जो न त त जेकॾहिं लेट कंदासीं त थी सघे थो त पेशेंट मरीज़ जी हालत में कुझु ख़राबी थी वञे जंहिंजे करे असां जेतिरो थी सघे हुनखे कार जे रस्ते थियो रिक्शा जे रस्ते थियो या त जेकॾहिं टू व्हीलर स्कूटर ते हलण जी कंडीशन में आहे त हुनखे स्कूटर ते वठी वञे बि तकिड़ो हॉस्पिटल में पहुंचाईंदासीं त जीअं हुनजे जान खे भई ख़तरो न थे